हमरा सबसँ जादा प्रिय खेल क्रिकेट यऽ किआकि जे छै से एहिमे जे छै से बहुत जादा जे छै से खेलाड़ी खेलैत छै ओहिमे क्रिकेटमे जे छै से एहि दुआरे प्रिय यऽ कि क्रिकेटमे जे छै से बहुत बढ़िआँ खेल छै आओर वर्ल्ड विश्वमे सबसँ जादा जे छै से सबसँ जादा क्रिकेटो खेलल जाइत छै क्रिकेट जे छै से बहुत बढ़िआँ गेम छै हमरा क्रिकेट एहि दुआरे नीक लगैया जे छै से एहिमे एगारह गो प्लयेर एक टीममे रहैत छै आओर एगारह गो प्लेयर जे छै से एक टीममे रहैत छै आओर क्रिकेट जे छै से हर मैचमे हर जगह पर खेलाएल जाइत छै क्रिकेट जे छै से बहुत रोमान्चक खेल छै ताहि दुआरे हमरा जे छै से क्रिकेट बहुत जादा पसन्द यऽ आओर क्रिकेट जे छै से हर जगह पर जे छै से लोक खेलबो करैत छै आओर क्रिकेट जे छै हर जगहसँ लोक सिखबो करैत छै क्रिकेट जे छै से हमरा एहि दुआरे नीक लगैया जे क्रिकेट जे छै से जे छै से अच्छा लगैत छै क्रिकेट जे छै से बढ़िआँ खेल छै आदमीसँ ओहिमे लोक जुड़ल रहैत छै हर जगह पर खेललो जाइत छै आओर खेललासँ बढ़िये होइत छै क्रिकेट जे छै से काफी जे छै से बहुत बड़ा जे छै से लोगो देखैत छै क्रिकेट खेल कऽ लोग जे देखैत छै क्रिकेट खेल कऽ से ओहिसँ लोक सब जे छै से एक दूसरेसँ लोगोकेँ नीक लगैत छै खेलै छै तऽ दू लोग देखैत छै ओकरासँ नीक लगैत छै एक दूसरेसँ आदमी खेलबो करैत छै आओर साथमे जे छै एक दूसरे कऽ बतेबो करैत छै क्रिकेट खेलैके लेल किआकि ओ जे क्रिकेट खेल जे छै से बहुत लोग कऽ जे छै से खेललाके बाद नीक लागऽ लगैत छै नीक एहि दुआरे लगैत छै ओहिमे हर खेलाड़ीके जे छै से परफॉर्मेन्स करै कऽ मौका मिलैत छै आओर खेलाड़ी सब जे छै एक दूसरेसँ बतयबो करैत छै क्रिकेट जे छै से बहुत बढ़िआँ खेल छै लोकप्रिय खेल छै आओर एक दूसरेसँ आदमी सब ओहिमे देखैके प्रयास करैत छै क्रिकेट जे छै हर जे छै से हर जगह पर खेलाएल जाइत छै आओर खेललासँ बढ़िआँ होइत छै क्रिकेटमे जे छै से नीक लगैत छै हर हमरो नीक लगैया साथमे आओर दूसरो आदमी कऽ नीक लगैत छै ओहिमे खेलमे जे छै से बढ़िआँसँ खेलबो खेलबो करैत छी हम आओर जे छै से दूसरे आदमी कऽ बतेबो करैत छी हम क्रिकेटमे जे छै से दू दूनु टीम मिलाए कऽ बाइस गो खेलाड़ी खेलैत छै आओर जे छै से सबसँ बढ़िआँ परफॉर्मेन्स करैत छै ओकरा बढ़िआँ कहल जाइत छै आओर साथमे एक दूसरे कऽ आदमी कऽ खेलबाको चाही हमरासब कऽ जे छै से बहुत बढ़िआँ लगैया आओर क्रिकेट जे छै से हम जे छै से अभियो सब खेलते छी आओर हमरा सब कऽ टाइम मिलला पर हमसब जे छै से अभियो क्रिकेट खेलैत छी आओर साथमे जे छियै हमसब दोसरो आदमी सब कऽ बतबैत छियै खेलैके लेल कि अहाँसब जे छै से क्रिकेट खेलियौ क्रिकेट खेललासँ नीक लगत आओर जे छै से आ ओहिमे आदमी सब कऽ तऽ निको लगैत छै आओर आदमी सब जुड़बो करैत छै कि खेलु अहाँसब क्रिकेट जतेक भए सकैया से से बैट बॉल खेलु बढ़िआँ लागत अहाँसब कऽ खेलैमे बढ़िआँसँ खेलबै तऽ बढ़िआँसँ जे छै से अहाँ कऽ क्रिकेटके आनन्दित आएत ओहिमे जे लोक सब जे खेलतै तऽ आओर बढ़िआँ लगतै हमरा जे छै से बहुत नीक लगैया हम जे छै से बचपनेसँ खेलैत रहै छी क्रिकेटमे खेलल रहैत छी आ दुसरो आदमीके जे छै से जोड़ने रहैत छी जे आउ भाइ खेलु खेलु खेलु आओर खेललासँ बढ़िआँ लगैत रहैया हमरासब कऽ की बुझलियै आओर साथमे दोसरो आदमी सब कऽ एहिमे जे छै से जोड़लहुँ कि अहाँसब जे छै से आउ क्रिकेट खेलु आ क्रिकेट खेललासँ निको लगैत छै लोगो कऽ एक दूसरेसँ बतेलासँ ओकरो सब कऽ नीक लगैत छै से एक दूसरेसँ जे छै खेलाड़ी सब अपना परफॉर्मेन्स करैत छै ओकरासबके जे छै से खेलमे जे छै से समारोहमे एक दूसरेके बताएल जाइत छै अइ खेलके बाड़ेमे ओकरासब जे छै क्रिकेटमे बढ़िआँ लगैत छै साथमे क्रिकेटमे बहुत जादा दर्शको आबैत छै देखैके लेल खेलके लेल आ ई खेलसँ जे छै से बहुत आदमीके जे छै से एहिसँ ईन्ट्रेस्ट होइत छै आदमी जुड़ैले चाहैत छै एहि खेलसँ एहिसँ जुड़लासँ जे आदमी जे जुड़ैत छै तऽ हर आदमीके जे इच्छा होइत रहैत छै कि जे हम खेलैत रही क्रिकेट हमहुँ खेली क्रिकेट क्रिकेट जे छै से बहुत बड़ा बड़ा ग्राउण्डमे आबैत छै ओहिमे जे छै बड़ा बड़ा लोगो सब आबैत छै देखैके लेल देश विदेशसँ लोग आबैत छै क्रिकेट देखैके लेल हर बड़ा बड़ा दुनिआँके जे से व्यक्ति जे छै से क्रिकेटो खेलै छै ताहि दुआरे जे छै से लोग ओहिमे जादा जुड़ैके कोशिश करैत छै बड़ा बड़ा देशो ओहिमे खेलैत छै से किआकि ओहिमे बड़ा बड़ा खेलाड़ी सब जे उतरैत छै देश विदेशके खेलाड़ी सब एतऽ हर जगह पर हर क्रिके हर जगह पर हर खेलैत छै हर क्रिकेट खेलैत छै ताकि क्रिकेट जे छै से दिन प्रतिदिन जे बढ़ले जाइत छै एखन खेलै छलै खेलाड़ी सब बढ़ले जाइत छै आओर साथमे एक खेलाड़ीसँ देखलासँ दोसरो खेलाड़ीके मनोबल बढ़ैत छै कि नहि हमहुँ बढ़िआँ परफॉमेन्स करी जे हमहुँ आगे जाकऽ जे छै से ई नेशनल लेबल पर ईण्टरनेशनल लेबल पर क्रिकेट खेली ताहि दुआरे लोकसबके इहए इच्छा रहैत छै कि जादातर जे छै से एक दूसरेसँ जादा क्रिकेट खेलैत रही तऽ आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ैके कोशिश करी ताकि जे छै से हर आदमीके जे छै से नीक लगैके कोशिश करैत रहैत छै